ہیلو ہاں بولیے جی جی جی جی جی جی جی جی میرے پاس سب طرح کے میرے پاس میرے پاس سارا اسٹریچبل مٹیریل ملے گا آپ کو میں آپ کو کٹ سیٹ ہے آپ کا ٹیولپ شلوار سے کٹ سیٹ ہے کافی ورائٹی آپ کو ایک بار وزٹ کر کے دیکھنا پڑے گا آپ کو چاہیے کیا کلر کلر ورائٹی تو آپ کو دیکھیے ایک بار وزٹ کرنا پڑے گا ایک ہی مٹیریل کے آپ کو کافی پیسیز مل جائیں گی میرے پاس جی پاکستانی

جی جی بالکل آپ کی شاپ ہوگی

رینج مٹیریل کے حساب سے ہے جیسے ٹو پیس ہمارے پاس ہیں فائیو ہنڈریڈ کے اور تھری پیس ہم زیادہ تر تھری پیس جو ہے سات آٹھ میں بیچتے ہیں سات آٹھ میں ہول سیل پرائس میں دیتے ہیں ہاں آن لائن بھی ہم کرتے ہیں اور کیش بھی زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیش میں کام ہو ہمارا جی جی پہلے آپ مٹیریل تو دیکھ لیں ایک بار سیٹسفائیڈ ہو جائیں تب اس کے بعد جی بالکل ایک دم اے ون کوالٹی ملے گی آپ کو ان شاء اللہ آپ وزٹ کریے ایک بار ابھی آپ سیٹیسفائیڈ ہوں گے یا پھر آپ ہم آپ کو وہ بھی کر سکتے ہیں کوریئر وغیرہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو کہاں کے جی جی بالکل بالکل جی جی جی کیٹلاگ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے